लॉकडाउनमे हमरा सबके जेनाकि घर बैठल ही सबकिछुके सुविधा मिलय रहय ऑनलाइन जेनाकि ऑनलाइन सबकिछुके जेनाकि सब्जी भी ऑर्डर ऑनलाइन मँगाय सकय रहियै खाना भी ऑनलाइन मँगाय सकय रहियै जेनाकि दबाइ भी जब कोनो बच्चे बीमार पड़य रहय तऽ ऑनलाइन दबाइ भी मिला सकय रहियै इसकुल इसकुल सबके भी काम ऑनलाइन होइ रहय रहय जेनाकि कोनो भी एहन बैसल बैसल सब काम हम ऑनलाइन करि सकय रहिय छलियै रहय लॉकडाउनमे हमरा सबके बहुत किछुके सुविधा भेलय आओर हमरा सबके किछु सीखयके भी मिललइ बहुत किछु हमसब सिखलियै लॉकडाउनमे लॉकडाउनमे जे छै बहुत किछुके अथी मिललइ आँय जेना बच्चा सबके शिक्षा कभी भी बन्द लॉकडाउनमे नहि भेलय रहय सब चीज बैसल बैसल हमसब काज भी सीखय छलियै रहय ऑनलाइन जेनाकि सबकिछु मँगाबय रहियइ अच्छासँ अथी रहय सभ किछु बहुत लॉकडाउनमे बहुत किछुके बै चीज करयके हमरा सभके बहुत अथी सीखयके मौका मिललइ जेना मोबाइल

खाना खाना तकर बाद जे छै दबाइ सबकिछु बहुत ही लॉकडाउनमे बहुत किछुके हमरा सबके महत्वपूर्ण इसकुल शिक्षा शिक्षा जेनाकि जेनाकि इसकुलके कोनो भी ऑनलाइन अथी आबय रहय ऑनलाइन क्लास होइ रहय तऽ हमसब उ ऑनलाइन क्लास भी करि सकय छलियै रहय बैसल बैसल हमरा सब बहुत किछु महत्वपूर्ण सीखलियै रहय घर बैसल हमसब बहुत काज भी अथी करले रहियै जेना सिलाइ कढ़ाइ ई सब तभी बहुत अथी लॉकडाउनसँ कोनो अथी नहि भेलय लेकिन लॉकडाउनमे हमसब बहुत किछु करि सकय छलियै रहय लॉकडाउन बहुत किछु हमरा सबके सिखयके भी बहुत अच्छा भी भेल रहय